गुड ऑफ्टरनून सर हां जी सर में प्रोफेसर प्रवीण बोल रही हूं सर सर वो एनईटी के बारै में पुच्छना था अच्छा आप मुझे थोह्ड़ा डिटेल में बतायेंगे उसके बारे में आं हां सर अंजी आं ते सर इत्थें बच्चे ना नमें नमें बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर ज्वाईन करा दे ते पता निं लग्गा दा केह् चक्कर ऐ ते में हां पैह्लें पुच्छी लें तुसेंगी ठीक ऐ सर कोई ठीक ऐ सर कोशिश करनी आं बच्चें ई समझानै दी ठीक ऐ